हलो दादा तव्हां मिस्टर दयाल था ॻाल्हायो न मोडन टेलर सां दादा मां हरि शंकर बालिका स्कूल ॻाल्हायां पियो हलो तव्हां जो मां ॿुधो आहे नालो शहर में सुठो नालो आहे तव्हां जो लार्ज स्केल ते मतिलबु यूनिफाम ठाहींदा आहियो दादा हीअं आहे असांजे स्कूल में क़रीबनि छह सौ ॿार आहिनि छह सौ ॿार आहिनि उन मां क़रीबनि ॿ सौ अढाई सौ छोकिरियूं आहिनि बाक़ी बॉइस आहिनि असांखे हुननि जी ठहिराइणी आहे यूनिफॉम ॿारनि जे स्कूल में हुननि जी त ठाहिणी आहे पंहिंजो छोकिरीनि जी त पैंट ऐं बूशट ठाहिणी आहे पैंट बूशट क़रीबनि पैंट जीअं हाणे ए जीअं असांजो ग्रूप अथव छहे खां अठी ॿारहें ताईं क्लास आहिनि छहें जी आहे क्लास जेकी साइज़ आहे उहा अलॻि आहे सते जी अलॻि आहे अठे जी अलॻि आहे मतिलबु अलॻि अलॻि साइज आहे मतिलबु थींदा पैंट ऐं बूशटियूं आहिनि उन्हनि जूं उन सां पोइ हा उन खां पोइ इहे पैंट ऐं बूशट इहे छोकिरियुनि जी आहे दादा ऐं गल्स लाइ असां सलवार ऐं कुर्ता आहिनि ऐं इन जी असांखे मतिलबु जेकी डिज़ाइन आहे ऐं कपिड़ो जेको आहे न उहा मां तव्हां खे वट्सअप करे थो छॾियानि उन में तव्हां ॾिसियो भई हीउ कपिड़ो यूज़ थींदो असांजो त तव्हां थोरो एस्टीमेट ॾेई सघंदा अढाई सौ छोकिरियूं आहिनि ऐं साढा टे सौ छोकिरा आहिनि त तव्हां मतिलबु पर ड्रेस जे हिसाब सां घणी सिलाई वठंदा आहियो कोटेशन जीअं थी न गोरमेंट जे हिसाब सां भई कोटेशन ॾिबो आहे त तव्हां असांखे कोटेशन प्रोवाइड कयो त भई हिते क़रीबनि असां टिनि ॼणनि खां कोटेशन वठा उन खां पोइ जेको फाइनल थींदो आहे न असां मैनेजमैंट इहो हा हा उहा सभु ठीकु आहे उन उन खां पोइ हा उहा तव्हां जे कोटेशन में पोइ असां जेको मैकज़ीमम साईं मीटिंग थींदी आहे स्कूल जे मैनेजमैंट कमेटी जी उन में असां डिसाइड कंदासीं भई तव्हां खे ॾियणो आहे कीअं आहे जेको अगरि सुटेबल लॻंदो उन जे हिसाब सां ॾींदासीं पर हिकु इहो तव्हां जी शर्त आहे तव्हां जो घणो थोरो आइडिया ॾेई सघंदा साईं इहे घणे ताईं सौ में ॾेई सघंदव तव्हां

इहो थोरो इहो बि ख़ैर रेट जो तव्हां ॾिसो न तव्हां घणे ॾींहंनि में ॾेई सघंदो छह ड्रैसूं तयारु करे घणनि ॾींहंनि में तव्हां ॾेई सघंदा टाइम घणो वठंदा उहा त न ॿ महिना त सेशन स्टाट थिया न ॿ महिना कीअं ॾेई सघंदासीं ॿ महिना टाइम टाइम वधीक कोन्हे न सेशन शुरु थो थिए न हा

हा त त इहे भई जेतिरो जल्दी थी सघे असां स्कूल मतिलबु हले मथां उन्हनि जी बि थे जेकी ॿारनि खे ॾियणी हुजे ॾेई सघूं हा त मां तव्हां खे

ठीकु आहे त मां वट्सअप कयूं तओ मां उन ते कोटेशन मोकले छॾिजो ठीकु आहे दादा

जी जी जी दादा ऐं

न न उहा उन जी उन जी दिक़त कोन थींदी

ठीकु ठीकु महिरबानी